پچھلے کچھ سالوں میں میرے تیراکی کا انداز کافی بدل گیا ہے جب میں نے پہلی بار تیرنا شروع کیا تھا تو مجھے پانی کا کافی ڈر تھا ہر وقت لگتا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں شروع میں صرف بیسک اسٹروک جیسے کہ ڈوگ پیڈل اور بیک فلوٹ سیکھنے کی کوشش کی اس وقت میرے مقصد صرف اس وقت میرا مقصد صرف پانی میں ٹکے رہنا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے برابر پریکٹس کیا تو تھوڑا کانفیڈینس حاصل کیا تو فری اسٹائل بریک بیک اسٹروک اور بیک اسٹروک اور ایک بریس اسٹروک ہوتا ہے ایسے ہی ایڈوانس اسٹروکس بھی سیکھنے لگا پانی کے ساتھ میرا رشتہ ڈر کے بجائے اب ایک کمفرٹ اور کانفیڈینس میں تبدیل ہو گیا اب میں پانی میں زیادہ آرام سے تیر سکتا ہوں اور لمبے وقت تک تیرنا مجھے اچھا لگتا ہے سب سے اہم بات جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور مسلسل پریکٹس سے ہر مشکل کام آسان بن جاتا ہے تیراکی صرف ایک فزیکل اسکل نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی ہمت اور خود پر بھروسہ بھی سکھاتی ہے میں نے یہ بھی سیکھا اور سمجھا کہ ہر شخص کا اپنا ایک الگ پیس ہوتا ہے اور کسی سے مقابلہ کرنے کی بجائے خود کو بہتر بنانا زیادہ ضروری ہے